हा मुंहिंजे घर जानवर आहिनि मुंहिंजे घर हिकु कुतो मूं पालियल आहे उनजो मां इलाही देखभाल कंदो आहियां हुनखे मां सुठी तरह रखंदो आहियां हा उनखे हाइजीनिक खानो और रोटी खाराईंदो आहियां मूंखे मुंहिंजो हिकु दोस्त आहे उहा डॉ डॉक्टर आहे पशु जो डॉक्टर आहे त हुनजी मां मदद वठंदो आहियां अने हुन वटां सब पुछंदो आहियां अने जेतिरो बि अ ब अं सुठी वस्तु हुजे हू जो इनखे खाराईंदा आहे ॿार जो ओ कुझ भाॼी या ॿाहिरि जी कोई वस्तु उनखे हिते जी कोन्ह खाराईंदो आहियां हिनखे मां हुनजी जेकी सुठी वस्तु हुजे उअ कुझ बिस्किट अने हे सभु वस्तु खाराईंदो आहियां हुन ला कड़े मुखे उओ भले थोरी उओ कष्ट थींदी आहे प ऐं हुअ सुठी वस्तु ॻोल्हे करे पोइ उनखे खाराईंदो आहियां अने उनखे सुठी अने हाइजीनिक वस्तु जी खाराईंदो आहियां जेथी काई नी उहो पोष्टिक अने सुठो रहे अने अॻिया वञी करे उनखे कोई अॻिया वञी उनखे कोई प्रोब्लम न थिए एटले मां उनखे सुठी तरह रखंदो आहियां